खेल खेललासँ ग्रामीण ईलाकाके लोग आर बहुत बच्चा सबके बहुत सारा फायदा छै एकरासँ ई फायदा होइत छै की ओकर शारीरिक आर मानसिक दोनो चीज बढ़िआँ होइत छै शारीरिक मतलब की ओकर शरीर पूरा ओकरामे ईनर्जी आबैत छै ओकरबाद ओकर शरीर बढ़िआँसँ ओकर बनैत छै बच्चाके खास करके शरीर गाँवके खेल खेलके ओकर शरीर बढ़िआँ वृद्धि होइत छै ओकरा लेल ओकरा आगाँ कोइ दिक्कत नहि होइत छै बीमारी नहि होइत छै आर खेल खेललासँ बहुत सारा रोग दूर भए जाइत छै खेल खेललासँ शारीरिक मजबूती प्रदान मिलैत छै जकरा लेल बहुत सा बेमारी ओकर अन्दर नहि जाइके रहैत छै आओर ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमताके निखारैत छै जेकि रोगसँ लड़ि सकैए अपन गाँव घरमे खेल खेललाके बहुतसँ फायदा होइत छै आ ओकरामे ईहो फायदा होइत छै कि अपन शरीर मजबूत होइत छै शरीर मजबूत होबैके बाद एक तरहसँ दिमाग भी फ्रेश होइत छै आओर मन भी लागैत छै अपन गाँव घरके खेलमे